आमच्या गोंयांत हेल्थ कॅर रिसोर्सीस खूब बरे आसा आमच्या गोंयांत गव्हर्मेंट हेल्थ केअर रिसोर्सीस बरे आसा मेन म्हणजे गोंयातल्यान मेन जी एम सी गोवा मॅडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल दॅट इज बॅस्ट तें सेंटर गोवाचे सगळें गोंयांत दोन मेन डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल्स आसा एक नॉर्थान आजिलो म्हापसान आनी सावथान आपले हॉस्पीसीयो म्हणून आसा हांव मडगांव रावतां सो म्हाका कितेंय जाय जाल्यार हांव हॉस्पीसीओन वता थंय स्टार्टिंगान फक्त धा रुपयान कितें तें रेजिस्ट्रेशन फायल बीन पेपर काडपाक जाय आनी मागीर खंयचें तुका डिपार्टमेंटान वचपाक जाय ते डिपार्टमेंटान वचप ओ पी डी ज आसा डिफरंट डिफरंस डॉक्टर्स बरे आसता वॉर्ड्स सुद्दां हायजिनीक आसता इनाफ बेड्स इट्स डिबेटेबल ऑक्सिजनचें म्हाका इतली आयडिया ना बट मॅडिसिन्स हांगा हॉस्पीसीओ ह्या हॉस्पिटलांत गव्हर्मेंटाची फार्मास सुद्दां आसा आनी तेज्या सायडीन एक प्रायवेट फार्मास सुद्दां आसा म्हणजे डॉक्टर्स बरोवन दिता आनी जे जे अवेलेबल आसा गव्हर्मेंट फार्मासीन ना जाल्यार ते सायडींतल्यान प्रायवेट फार्मासांतल्यान ते थंयच्यान विकत घेवप पयश्यांनीं इक्विपमेंट्स थोडें हांगा ना सावथ डिस्ट्रीक जाल्यार तें मागीर आमकां जीएमसीन धाडटा जे खूब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रुमेंट्स आसतात ते मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रुमेंट्स हांगा कवर जाता इन जी एम सी आनी खूब स्पेशलायज्ड जीं ट्रिटमेंट्स आसतात तेच्या खातीर आमकां आवट ऑफ गोवा वचपाक पडटा लायक मुंबय बीन तशें बट मोस्टली कवर जाता लायक एटी पर्संट एटी फायव पर्संट एटलीस्ट हेल्थ कॅर रिसोर्सीस इज गूड इन गोवा